उज्जैन ज़िले में मुख्य क़ृषि उत्पाद में गेहूं चने और प्याज़ लहसुन सरसो राई का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता हैं यहाँ पर लहसुन और प्याज़ को ज्यादा महत्व दिया जाता है यहाँ पर हर कोई इंसान अधिकतर या तो प्याज़ या लहसन आलू गेहूँ चने ही बोता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लोगों को गेहूँ चने और प्याज़ लहसुन आलू से ही मिलता हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर पशु से गाय भैंस दूध के लिए बहुत सारे लोग दूध का भी धंधा करते हैँ इसलिए यहाँ दूध के लिए पशु पालते हैं सिंचाई में यहाँ हर प्रकार से टेक्टर की से ही सिंचाई की जाती हैं टेक्टर का हर खेत का कार्य टेक्टर द्वारा ही किया जाता हैं कोई भी कार्य आदमी आज कल अपनी मेहनत से नहीं करता है सब काम टेक्टर से ही करता हैं पहले के समय में लोग बैल से ही खेती का काम हुआ करता था आज कल सारा काम टेक्नोलॉजी से होता है टेक्टर से हर प्रकार के साधन उपलब्ध हैं जोतना बोना सारा काम टेक्टर से ही होता हैं और हमारे यहाँ गेहूँ काटने के लिए हार्बेस्टर उपलब्ध रहती हैं थ्रेसर मशीन रहती हैं गेहूँ काटने के लिए रेपर का उपयोग किया जाता हैं और अगर पशुओं के लिए सुकले की जरुरत होती हैं तो उसके लिए भी रैपर रहता है उससे आदमी आसानी से सुकला बनवा कर अपने पशुओं के व्यवस्था कर सकता हैं